यहाँ मेरा अनुभव है हमारे इस्कूल टेक्स्टबुक्स यानि विद्यालय की पाठ्यपुस्तक जो हर विषय की होती है जैसे विज्ञान गणित सामाजिक विज्ञान तो मेरे काफ़ी अनुभव ख़राब रहा कुछ चीज़ों को लेकर जैसे उस पाठ्यपुस्तक में जो भाषा है जो जानकारी है भाषा बहुत कठिन है जानकारी सटीक नहीं है कुछ जानकारी वर्ष को लेकर सटीक नहीं है तो नाम को लेकर सटीक नहीं है और जो पूरा उनका तरीका है पाठ्यपुस्तक को बनाने का शुरुआत से लेकर आखिर तक जो विषय है वह काफ़ी मुझे ख़राब लगे क्योंकि उसमें जानकारियों का काफ़ी अच्छे से वर्णन नहीं किया गया है